वल्डवाइड ट्रेवेल एजेंसी से बात कर रहे हैं भाई सहाब मुझे यहाँ भोपाल में मैं कुछ ही समय पहले यहाँ पर आई हूँ जी सारे यहाँ के धार्मिक स्थल घूमने हैं मन्दिर सारे मंदिर घूमना है भैया मुझे आस पास के भी चल जाएंगे मतलब भोपाल ज़िले में जो हैं मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ तो मुझे थोड़ा अब जब तक यहाँ हूँ थोड़ा सोच रही कि घूम लूँ आप बताएंगे मुझे आप क्या से गाड़ी मँगवानी थी उसका क्या कितना कैसा क्या पैसा लगेगा ये सोच मतलब समझिए अपन पूरा दिन हाँ और यदि एक दिन में अपन आप ऐसे मतलब एक दिन में अपन यदि पूरा नहीं घूम पाएं तो अगले दिन के लिए भी हम लोग चौदह लोग हैं भैया

जी जी बात ये थी कि हम सब लोग साथ ही में जाना चाहते हैं मतलब एक गाड़ी में हो जाए टूरिस्ट गाइड भी मिल जाए जो हमें बता दे मंदिर कब बना कैसे बना ये सब

आप तो इतनी बड़ी एजेंसी चला रहे हैं आपके पास एक ट्रैवेल गाइड नहीं है बस हमें सुविधा अच्छी चाहिए पैसों कि दिक्कत नहीं है अब आप ऐसा हो रहा है तो आप पैसे का भी बता दीजिए कितना क्या कितने टैम कितना किलोमीटर उसके हिसाब से

और ए सी वाली

जी जी

थोड़ा ऊपर नीचे नहीं हो सकता आप ठटी ऐध

जी जी

ढाई सौ किलोमीटर पर डे ठीक है ठीक है ठीक है तो ये ढाई सौ किलोमीटर वाली गाड़ी कर लेते हैं और मतलब हमें परसों जाना है तो परसों सुबह से निकलेंगे

ठीक है ठीक है बस गाड़ी अच्छे होना चाहिए हमें पूरी सुविधा के साथ जाना और घूमना है ठीक है ठीक है आप एक काम कीजिए आप मुझे सारा ये जो डिटेल्स वग़ैरह ये सब भेज दीजिए मैं और सब परिवार वालों के साथ बात कर के आपको शाम तक कन्फौम बता दूँगी तो फिर उस हिसाब से हम कल या परसों का कर लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है शाम को आपको बता जी जी धन्यवाद